हाँ हाँ प्रणाम प्रणाम

तो आपके आप घर पर खुद सजान सजाना है या खुद दूसरे के यहाँ आप आप सजवाती हैं अच्छा अच्छा ठीक है मिल जाएँगे फूल तो मिल जाएँगे फूल तो बहुत सारे हैं अपने पास फूल मिल जाएँगे फूल की दिक्कते नहीं है अपने पास गेंदा का है चमेली का है गुलाब का फूल है इस समय तो फ़िलहाल ये तैयार हैं नहीं जितने सारे रंग आते हैं सारे रंगों का फूल है गेंदे का गुलाब का भी है कई दो रंगों का है अपना हाँ वो भी मिल जाएँगे दूसरे के यहाँ से मँगवाना पड़ेगा हमारे अपने पास तो वो फूल है नी मँगवा के दे देंगे वो भी चाहिए तो मिल जाएँगे आपको सैकड़े के हिसाब से आता है वो गुलाब का पाँच सौ रुपये और गेंदा का फूल हो गया आपका तीन सौ रुपये कहे तो गेंदा का है और गुलाब का है मिल जाएँगे कितने हाँ हाँ मिल जाएँ मिल जाएँगे मिल जाएँगे मिल जाऍंगे हमारे पास है आल ओवर बोले तो पाँच सौ रुपये सैकड़ा तीन सौ रुपये दो सौ रुपये जैसा क्वान्टिटी के अनुसार है जितना क्वान्टिटी आप लेंगी जितना ज्यादा ज्यादा लेंगी उतना ही रेट लग जाएँगे रेट बढ़ियाँ लग जाएँगे आप आके ले लीजिए रेट लग जाएँगे चलिए ठीक है आप आके देख लीजिएगा रेट लग जाएँगे कोई रेट की दिक्कते नहीं है रेट लग जाएँगे हिसाब से कब लेना है चलिए ठीक है किसी को भेज दीजिएगा आज शाम को और देख लेगा क्वालटी देख लेगा क्वालटी अच्छा मिलेगा उसके बाद रेट भी जो होगा ना जन्विन रेट होगा वो जन्विन रेट लगा के दे देंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको